हलो नमस्ते मैम मैम हमको तो बच्चे के लिए खिलौने चाहिए हाँ तीन तीन चार बच्चे हैं मैम एक हैं सात साल का पाँच साल का और ओ छोटे हैं अभी दो साल का इन्हीं लोग के खिलौने के दुकान चाहिए मतलब वो खिलौने चाहिए नहीं अलग अलग चाहिए नहीं मीडियम में मैम ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए उनको लिए कहे रहें थोड़ा दिखा दीजिए लटकन सटकन में थोड़ा सा खेलने के करती हैं अच्छा लगे उनको

हाँ हाँ जी मैम जी मैम निकाल दीजिए नहीं नहीं मैम वो वो यहाँ पर नहीं है ना वो अपने मामा के घर है हाँ जी मैम आपके दुकान पर है आएँगे तो उनको भी लेंगे ना अभी नहीं तो अभी नहीं ले रहे हैं वो हैं बारह साल के जी मैम आपकी दुकान कहाँ है मैम हाँ नहीं मैम हमारे लड़की तो नहीं है मैम आपकी दुकान कहाँ पर है हम आ जाएँ लेने कहाँ पर हैं दुकान आपकी जी मैम जी तकिया पर ठीक है मैम